ओके

तुका सपोज विण्टेज हॉल्स जाय जाल्यार लोटली तें सायडीच्यान थिंगां चोडशी तुका घरा की एश्कोन्न पोर्चुगीज स्टॅमार बांदलोलीं दिसतोलीं सो हां पोर्तुगीज पोर्तुगीज ना तूं लोटलें पावलो न्ही घोराय पय ती चोयल्यार कोवताय तुका सारकी पुर्तगे टायमार बांदलो म्हूण ओके एशकून सारके ती मरे चोडशीं घोराय न्हू पूण एंशंटाची ती चडशी नॅचरल डाय आसले पय तेज्यान कलर केलो आसतले आतां ते फॅक्ट्री मेड पेंट्स अशे तेंच्यान न्ही सो तें पेंट केलाय तें नॅचरल डाय लायक ते कोताले पेंट आनी हे कोताले आनी एकदा ती पयली घरां आतां घरां किद् जाताय तेंचो हें बिण आहा न्हू म्हूणचें दोन माड्या बी आसताय ही घरां फोकोत सगळो एक एक माड्या आहली आनी नोड्यां घरां आहली आनी एश कोन्न सगळीं नोड्यांची आनी सोगलीं ऑलमोस्ट सोगलीं घरांय पय वि पोर्चुगीज टायमार बांदलोली ती तेंकां सोगल्यांक बॅल एश कोन्न बॅल्कनी अशें आसता भायलान बसपाक सोपें आसता हय आनी ती चडशीं घर बांदून म्हणचे बा बायलांक सॅपरेट एश कोन्न म्हणचे बायलां पयल्यो बायल एश कोन्न फोकोत घरा कडेन आसा न्ही सो ती बांदलोलीं तांकां तांकां लायफ आनी इजी करपाक सो लायक मोदे एशकोन्न आसको सपोज बायल घरव साफ कोत्ताली सो एक कितें कोताय पय कामां तेश कोन्न म्हणचें मेन हे जाला आतां घर ते हॉल मोद दवरता ते आनी सरावंडींग मागीर उल्लो रूम्स जाता हॉलाच्या इजी एक्सॅस तेचो आनी हय फ्लॅट आनी बॅल्कनी आसा व्हायल्यान आनी कॉटाल्यान म्हणजे कोटाय आय सारकी तुका कॉट चयली ओके तुका कोटा ती सारकी पयली कशे मार बांदलो म्हण कलरा चोयन कोता हय कलराक तूं घोरां स्ट्रक्चर चोलय गो बांदील तेश कोनू जाल्यार कोटा सारकें पोर्तुगीज टायमार म्हूण

वॅलकम